में इक गार्डन बनाया जेह्दे बिच अलग अलग बूह्टे लाये ओह्दे च नींबू संतरा किन्नु अम्ब अखरोट लगाठ और बड़े सारे जेह्के बूह्टे लाये न मेरा इयै शौक ऐ गार्डन कि अच्छा रक्खना ते उट्ठियै खबर लैनी पानी देना गुडाई करनी शैल हरा भरा रवै तां अपना मन बी खुश रौहंदा मेरा बी इयै मोटिवेशन था के गार्डन गी शैल रक्खना पानी देना बडलै उट्ठियै पानी कन्नै कन्नै जिसी कोई कीड़ा कुड़ा लग्गे दा होऐ उस्सी दोआई दा बी छिड़काव करना ऐ खाद पानी ऐ खाद दे कन्नै पानी और डंगरें कोला जां कुदै पशुऐं कोला बचाना वी पौंदा ऐ कि के गरमियें दा मौसम औंदा जेल्लै ओल्लै पशु जेह्के खाई लैंदे न बूह्टे ते बूह्टें ई बचाना इक साढ़ा बड़ा कम्म ऐ टैम टैम उप्पर उनें जो बी होऐ ओह् चाहिदा होऐ जेह्का ओह् देना उनें पानी दा पानी देना बुह्टे बचाओ इ'यां उनेंगी झल्ल शल देइयै शैल बचाना चाहिदा ऐ ते टैम टैम कन्नै पानी बी देना चाहिदा ऐ तां गै फ्ही असेंगी फल फ्रूट ओह्दे चा मिली सकदा ऐ मेरा बी इयै मोटिवेशन था कि इक जगह शौक कन्नै कोई कम्म बी करना उस्सी निभाना होंदा